میرے خیال سے اصولوں کا پابند ہونے کے لیے انسان کو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیب یافتہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اصولوں کے پابند نہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن اصولوں کے بہت پکے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کچھ باتوں کا خیال رکھیں ہم اصولوں پہ چلیں تو سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ وقت کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ وقت پر ہمیں کھانا کھانا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ وقت پر ہمیں سونا چاہیے اور چوتھی بات یہ ہے کہ صبح ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے اگر ہم ان اصولوں کے پابند ہو جاتے ہیں تو ہم ایک اچھی تعلیم یافتہ سے حصہ داری بھی کر سکتے ہیں اور کچھ دیکھیے میرے خیال میں ہر تعلیم یافتہ شخص اصولوں کا پابند نہیں ہوتا ہے